हमरा जे लागैत छै जे गाँवके जे छै ओ लड़कीसभ जे छै बहुत ज्यादा से बहार घुमयमे नहि अथी राखैत छै ओकरासभके एखनो तक जे छै पुरनके जमानावला जे छै डर बनल छै लेकिन आब ओसभ नहि छै जमाना आब जे छै ओ फ्री भएके आरामसँ घुमि सकैए जे छै सभ भाए भैआरी रहैत छै गाममे आब जे छै मॉडर्न टेक्नोलॉजी ताकि ओहोसभ जे छै बहुत सारा खेलमे रूचि लिअए बहुत सारा चीजमे आँगा बढ़य हर एक प्रकारसँ जे छै ओ आँगा बढ़य आ जे छै गाँवोके नाम आइ काल्हि तऽ देखि रहल छी जेना कि यू पी एस सी मे काल्हिए परसू जे छै बिहारके एतेक सुन्दर सुन्दर रिजल्ट एलैए यू पी एस सी एहन परीक्षामे जाहिमे सभटा हाईटेक परीक्षा मानल जाइत छै आइ आइ टी यू पी एस सी सभ ओहिमे बहुत ज्यादा बढ़िआँ स्थान प्राप्त कए रहल छै हमर बिहारके भेल सहरसा जिलाके जे छै बेरासीअम जे छै ई स्थान प्राप्त केलक अछि तऽ ओहूमे बहुत बढ़िआँ लगैत छै लड़किओसभ जे छै टॉप फोर मे एखन जे एलैए ओहो चौथम प्रथम चारिम स्थानपर जे छै ओहो महिलाएसभ एलैए लड़किएसभ एलैए ओहोसभ देखिके हमरा बड़ा बढ़िआँ लागैए जे जहन देश विदेशमे एतेक ज्यादा भए रहल छै तऽ हमर गाँवके किएक नहि होयबाक चाही ताकि हमरो गामके जे छै ओ लड़कीसभ ओ बाहर घूमय आ बाहर आ अलग अलग कल्चरकेँ प्राप्त करय मतलब अलग अलग कल्चर जे छै ओकरो जे छै देखय की नीक छै की ख़राब छै ओ तऽ ओकरो सोचबाक चाही ने जे हमरा लए की नीक छै खराब छै लेकिन हम हमरा लागैए जे ई होयबाक चाही ताकि लड़किओसभ ज्यादा अच्छा विकास कए सकय अथीमे